असांजे खेत्र में कला शिल्प जो इलाही उहो आहे जीअं काथो जी शयूं कहिड़ियूं फेमस हूंदियूं आहिनि काथो जूं केड़ियूं फेमस हूंदियूं आहिनि और जीअं हाणे लखनऊ जूं चिकन जो फेमस आहे या कंहिं शइ कंहिं काथां जो छा फेमस आहे त उहो फैशन उहो डिज़ाइनूं उहे जेके विज्ञापन मां ॾेखाए ॾींदा आहिनि या वरी फिल्मुनि में माण्हू ॾिसी सघंदा आहिनि त उन में पतो पवंदो आहे की छा फैशन थो हले छा हिन में डिज़ाइन थी हले उन मां करे माण्हू पसंदि करे वठंदो आहे की हिन में फैशन में छा थो हले त उन हिसाब सां असांजे खेत्र में हर शइ ईंदी आहे उन मों असां पसंदि करे वठंदा आहियूं फैशन जे हिसाब सां असांखे मतिलबु विज्ञापन ऐं फिल्म सां इन्हनि सभिनीनि सां ज़्यादाइ पतो पवंदो आहे की फैशन में अॼुकल्ह छा थो हले ऐं छा अॼुकल्ह सुठो लॻंदो ऐं छा असांखे वठणु खपे ऐं फैशन जे हिसाब सां छा हले थो पियो त इहो ध्यानु रखी करे हलिणो पवंदो आहे